हाँ ऐसे कई तरीके हैं जिनसे पर्यटक राजस्थान के इतिहास और संस्कृत के बारे में जान सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे कई संग्रहालय और स्थानीय त्यौहार है जिनके बारे में से जिनके बारे जिन जिनके माध्यम से वह पर्यटक राजस्थान के बारे में जान सकते हैं जैसे कि हमारे वह हमारे लोकगीतों को सुनके हमारे हमारे हमारे बारे में जान सकते हैं हमारे त्यौहार तीज गणगौर ऐसे कई त्यौहार है जिनके जिनके माध्यम से वह हमारे बारे में जान सकते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे संग्रहालय भी हैं और ऐसे बहुत सारे उगादि उत्सव भी हैं जिनके माध्यम से वे जान सकते हैं